ॿ सौ ॿावीह टे हज़ार नव सौ पंजाह हिकु लख एकतालीह हज़ार ॿ सौ ॿावंजाह चारि लख सतयासी हज़ार टे सौ उणिवीह